एस्कूल के बाद शाम के जो ट्यूसन होती है हम सब स्कूल जाते थे हम लोग स्कूल जाते थे स्कूल जाने के बाद जब शाम को घर आते थे शाम को घर आने के बाद हम शाम को ट्यूसन भी जाते थे जो सब्जेक्ट हम जो सब्जेक्ट जो विषय हम इस्कूल में पढ़ते थे वही वही विषय हम उस शाम के ट्यूसन नहीं पढ़ते थे ताकि हम उस विषय के बारे में ज़्यादा बढ़िया से जान सके ज़्यादा अच्छे तरीके से जाने ताकि उस सब्जेक्ट में हम अपने ओ बढ़िया से जाने उसके बारे में ताकि लोगों को भी हम अपने क्लासमेट में ही उसके बारे में बता सके ताकि टीचर के टीचर के बारे में भी टीचर जब उस विषय में कोई सवाल पूछे ताकि हम उसको अच्छे से बता सके इस्कूल वो आदि के बाद जिसे प्राइवेट क्लास होता था प्राइवेट क्लास से ये फ़ायदा था कि जैसे गवरमेन इस्कूल में रेगुलर जाना होता था प्राइवेट में है कि जैसे आज के समय में लोग जो घर पे रह रहे है जो बच्चे लग का लगातार स्कूल नहीं जा पाते लगातार स्कूल नहीं जा सकते तो वो प्राइवेट एडमिशन कराते हैं प्राइवे एडमिसन कराने के बाद वो घर पर भी रहते हैं घर रहने के साथ साथ अपना अपने स्कूल भी करते हैं स्कूल करने के बाद वो जा करके एग्ज़ाम भी देते हैं यही प्र प्राइवेट स्कूल प्राइवेट क्लास होता था ताकि लोगों को कम समय में लोगों को अपने समय के साथ साथ एक डिग्री भी हासिल हो जाते थे डीग्री हासिल हो जाती थी जिससे उनके आगे चल करके ओ अपने जीवन में कुछ कर सकने के में अच्छारेह सकते थे कुछ कर सकते थे इस्कूल के जो इसको स्कूल के बाद जो शाम की ट्यूसन होती थी उसमें सिर्फ यही रहता था कि जो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप है अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो उसे कम जो सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसी सब्जेक्ट के हम लोग उसी विषय का हम लोग ट्यूसन भी करते थे वो सब्जेक्ट को हम सीखते थे अगर ऊ सब्जेक्ट से सम्बंधित कोई भी सवाल होता था अगर सर हमसे पूछ रहे हैं तो हम कोशिश करते थे कि उस सवाल का अच्छे से अच्छे जवाब दे सकें सिर्फ प्राइवेट सिर्फ टिशन का यही महत्त्व रहता था और प्राइवेट क्लास में हैं जैसे आप घर पर भी हैं तब भी आपकी शिक्षा ना छूटे इसलिए आप प्राइवेट एडमिसन करा करके आप घर पे भी रेहते थे अपने घर का कार्य भी कर सकते थे और उसके बाद आप प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट क्लास भी करते थे और क्लास भी जाए या न जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपका ही आप एक ज़ा करके नौ सेमेस्टर या साल में एक बार एग्ज़ाम दे करके आप डिग्री हासिल कर सकते थे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट क्लास के लिए यही सबसे बढ़िया फायदा है कि आप घर पर भी रहिए और डिग्री भी हासिल करिए और डिग्री हासिल करने के बाद आगे चल करके कुछ कर भी सकते है बढ़िया रहेगा बाकि इस्कूल के बाद शाम की ट्यूसन भी अच्छा है शाम के ट्यूसत के बारे में सबसे यही कहना चाह रहे शाम का ट्यूसन जो रहता था सबसे अच्छा यही रहता था कि हमें कोई सारे सब्जेक्ट अगर नहीं आए विषय नहीं आता था बस उसी के लिए उसी के बारे में हम ट्यूसन करते रहते थे ताकि उस विषय में हम अच्छा कर सके बढ़िया कर सके